अब सरकार हर गाँव में किसी ना किसी को भेजती रहती है जिससे हम लोग को मदद मिलती है सुई लग जा लगा देते हैं बच्चों को टीका लगाने आते हैं और वह जैसे आपका चेकअप कराने के लिए भेज देते हैं बिना पैसे का चेकअप होता है चश्मा भी लग जाता है उससे बहुत मदद मिलती है बीमारी होती है तो वह एलाउंस करवा देते हैं जिससे जाते हैं बहुत बुज़ुर्ग लोग अपना टेस्ट करवाते हैं ख़ून जाँच करवाते हैं उसमें पैसा नहीं लगता घर बैठे आते हैं सरकार जिसको भेजती है वह घर बैठ ही आते हैं ख़ून जाँच करते हैं जिसमें कुछ निकलता है तो बता भी देते हैं उससे आपको पैसा नहीं लगता आपको कहीं जाना नहीं होता बहुत सुविधा मिल जाती है बच्चों को टीका लगवा देते हैं अभी करोना में कितने कितने इलाज हुए थे उसमें सुई लगाए थें बहुत सी दवा निकाली थी उससे बहुत फ़ायदा हुआ था हम लोग को हर गाँव में महीने में साल में एक महीने पन्द्रह दिन पर कोई ना कोई आता है कुछ बताने के लिए कि आज यहाँ पर कैंप लगेगा आकर अपना चेकअप करा लो जिससे सारे बुज़ुर्ग हों औरतें हों जाती हैं बच्चों को टीका लगा लेती हैं अपना चेकअप करा लेती हैं महिला जो गरभवती होती है उनके लिए भी बहुत सी शुविधा निकल जाती है उनको खाने पीने का उसमें बताते हैं कैसे क्या होगा एक्सरा ओक्सरा भी फ्री में हो जाता है बहुत से जग़ग पर ऐसा होता है सरकार तो कितनी योजना निकाली हैं जिससे बहुत लोग को मदद मिलती है अप सरकार ऐसा फारम भरवाई थीं सरकार फारम भरवाई थी उसमें एक यह नियम निकला था कि अच्छे से अच्छा महंगे से महंगा बिना पैसे का इलाज होगा चाहे वह लखनऊ हो बनारस हो कोई सा भी शहर हो उसमें पैसा नहीं लगेगा चाहे एक लोग हों दो लोग हों कोई बड़ी बिमारी हो या ऑपरेसन करवाना हो उसमें आपका पैसे से मतलब ही नहीं है अगर कोई ग़रीब का यह काग़ज़ बन गया तो बहुत अच्छी बात है उससे उसको इतना फ़ायदा मिलता है कि वह बिमारी अगर उसको कुछ हो गई तो यह तो नहीं सोचिएगा कि हम इतना पैसा कहाँ से लाएँगे सरकार उसको इतना अच्छा सुविधा दे दिया है कि पचास लाख पचास हज़ार बीस हज़ार का भी इलाज करना हो तो वह सरकार का काग़ज़ दिखाकर अच्छे से अच्छे महंगे से महंगे हॉस्पिटल में वह अपना इलाज कर सकेगा सरकार तो बहुत सी अच्छी दवा भी काग़ज़ यह सब निकाले हैं कि जिससे बहुत सुविधा हो गई है अब घर बैठे यह सारा काम हो जा रहा है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है